हम ज़्यादातर सव टी वी और में समाचार सुनते हैं समाचार देखते हैं तो सब चीज़ की जनकारी मिलती है समाचार देखने में अप उंह पुरा पुरी जनकारी मिलती है कि कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ किस चीज़ में महँगाई बढ़ी किस चीज़ का घटा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब चीज़ समाचार देखने के बाद पता चल जाता है उंह तो इसीलिए समाचार देखने में ज़्यादातर ऊ हमको पसंद है ज़्यादातर देखते हैं समाचार टी वी ऑन करते हैं तो ज़्यादा समाचार ही सुनते हैं कि कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ क्या चल रहा है भारत में नहीं चल रहा है पुरी जनकारी ले लेते हैं समाचार देखकर के सुनकर के तो इसीलिए समाचार देखते हैं ज़्यादातर समझते हैं हम समाचार सुन सुनकर के पुरे भारत की जानकारी मिल जाती है कि क्या कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है कैसे तेल महँगाई हुआ फिर सोना महँगा हुआ यह सस्ता हुआ सोना चाँदी कि तेल सस्ता हुआ ज़्यादातर आज कल तेल महँगा है ना सब चीज़ से ज़्यादा तो ज़्यादातर देखते हैं

सस्ता कब होगा इसीलिए सत सस्ता था तेल सरसों का अब बहुत महँगा है इसीलिए ज़्यादातर देखते हैं कि कब सस्ता होगा नहीं होगा

सोना चाँदी भी बहुत महँगा हो गया है

लेने का संभव ही ना पैदा होता है इतना बढ़ा दिया है इतना बढ़ गया है कि क्या बता सकते हैं तेल आर का दाम दुगना बढ़ा दिया है तेल यारो का दाम तो समाचार में तो सब चीज़ जानते रहते हैं तो इसीलिए समाचार ज़्यादातर देखते हैं सुनते हैं कि कहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ क्या किस चीज़ का दाम घटा नहीं घटा

इतना दाम बढ़ गया है कि सबको आस्चर्जे लगता है कि कौन घटेगा नहीं घटेगा